पहले बहुत जैसे कि खेती हो नरेडी घाटी में जो है ना बगल वाले से लड़ाई होता है मकान बनाने में मकान बनाने में एक वित्त जो है जमीन हमारे जमीन में घर बना दिया तो हम बोले भईया इस तरह से घर काहे बनाए हैं ये तो हमारा जमीन है वो बोला कि नहीं हमारा जमीन है तब हम सरपंच को बोलाए सरपंच को बोलाए तो फिर जो है सरपंच निराकरण कर दिया सरपंच आया मुखिया आया गाँव का वार्ड सदस्य आया सभी आया यहाँ पे तो सभी ने निराकरण कर दिया कि भईया नहीं कि जमीन इसी का है तो वो भईया नहीं माना फिर हम नहीं मेरा जमीन है तब हम गए पुलिस स्टेशन पुलिस अस्टेशन गए तो पुलिस के बारे में लोग बोले कि भईया देखिए हमारी जमीन पर घर बना लिया है घर बना लिया है ये बोलता है कि नहीं हमारा जमीन है हमारा जमीन है तो हम बोले कि ना ऊ भईया बोला कि नई मेरा जमीन है तो वहाँ पुलिस आया पुलिस आया तो फिर पुलिस भी देखा तो पुलिस भी उसी आदमी को बोला कि नई जमीन तो इसी दीदी का है आप काहे जबरदस्ती कर रहे हैं इसका जमीन छोड़ दीजिए तो बोला नाई ये मेरा जमीन है इससे और विवाद हुआ विवाद होते होते पूरा जो है चला गया हाईकोर्ट हाईकोर्ट तक गया जमीन जमीन में अभी तक लड़ाई होते रहे अभी निराकरण कुछ नहीं हुआ है घर भी रोक दी रोक दिया गया है अब आगे देखिए क्या होता है इससे हम जो है बोलते हैं पारिवारिक जन मामले में जैसे पारिवारिक में वो दो गोतनी हैं दोनों गोतनी जो है ना कौनो तो अच्छे से कटते हैं लेकिन कुछ कुछ के लिए थोड़ा जो है ओ हो जाता है विवाद ओ हल्का फुल्का विवाद होता है कि जैसे खाने में विवाद होता है और कोई खाने में विवाद होता है और कोई सामान के लिए विवाद होता है जैसे मान के चलिए दूध खाना है दूध खाने के लिए देते हैं तो कोई बोलता है कि हमको कम मिलता है कभी कम कुछ मिलता है इसी से विवाद बढ़ जाता है पारिवारिक जो विवाद जो है इसी तरह बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा विवाद हो जाता है और फिर बटवारा हो जाता है कि नई हमको अलग ही रहना है हम अलग ही में रहेंगे आप ही लोग संग में रहिए हम अलग ही में रहेंगे ऋण पर ऋण पर जैसे ऋण पर है ना ऋण मजदूर पे मजदूर पर जो है मजदूरी जो खेत पे जो मजदूर काम करने जाता है आठ बजे सुबह जाती है और जो है बारह बजे खेत से निकल जाती है बोल तो मात्र में तीन घंटा काम करती है तीन या चार घंटा काम करती है उसमें एक डेढ़ सौ रुपया ओ लेती है डेढ़ सौ रुपया या अढ़ाई सौ रूपया जैसा मजदूरी रहे वैसे कोदाल पड़ने वाला है तो तीन सौ रुपया लेता है जिसे पसनी पारने वाली है तो ओ एक सौ रुपया लेती है मात्र में तीन घंटा काम करती है और जो है मकान में काम करने वाला मकान में काम करने वाला पाँच सौ लेता है इसी तरह जो है मजदूर मजदूरी करता है समय देख करके मजदूरी मजदूर करने मजदूर जो है मजदूरी करने के लिए आता है एक मिनट इधर उधर नहीं करती है नहीं करता है इसी तरह से मजदूरी काम करती है ऋण हुआ ऋण के ऋण पर जैसे ऋण पे है कोई भईया को जरूरी पड़ा कि भईया हमको जो है पाँच लाख रुपया चाहिए तो पाँच लाख रुपया लेने के लिए आया तो वो महाजन से बोलते हैं कि भईया हमको पाँच लाख रुपया चाहिए क्या रेट दीजिएगा तो महाजन बोलता है ना भईया पाँच रुपया ले जा पाँच रुपया चलेगा सैकड़ा पाँच रुपया सैकड़ा चलेगा तो मन बोलता है कि भईया इतना पैसा लेंगे तो पाँच रुपया तो बहुत हो गया अब कुछ कम जो है ना कुछ कम कीजिए कम कीजिए जैसे तीन रुपया दीजिए तीन रुपया सैकड़ा दीजिए भईया तीन तो बोलता है कि जब हम आपसे लेंगे तो बेंक ऋण नहीं लेंगे बेंकें ऋण बेंक ऋण एक रुपया सैकड़ा पड़ेगा या तो बोलता है कि नहीं भईया बैंक ऋण जो है ना एक रुपया पड़ता है तो जाईए बेंके में ले लीजिएगा अंतिम में मजबूरन जो है ना ऋण उससे तीन रुपया सैकड़ा ले लेता है जीविका में जीविका में जो है ना एक रुपया सैकड़ा देता है उसमें किश्त बंध के रुपया लेता है मान जन तो किश्त बन के रुपया नहीं लेता है मान जन एकमुश्त रुपया लेता है एक मुश्त देता है ये वो खुदरा नहीं लेगा बोलेगा नहीं हम खुदरा पैसा नई लेंगे आजीविका में तो सुना है जीविका में तो खुदरा खुदरा करके पैसा लेता है किश्त बन के लेता है ब्याज पलस एको हजार मूलधन हुआ तो वो जीविका मूलधन एक रुपया रख लेती है लेकिन महाजन नहीं रखता है महाजन बोलता है न हमको एक बार ही पैसा चाहिए इक्कठा पैसा चाहिए बेंक में भी वो किश्त बाँध के पैसा जमा करना पड़ता है लेकिन महाजन नहीं मानता है महाजन को तो एकमुश्त देना पड़ता है इससे अच्छा तो जीविका में है जीविका से हम लेन देन करेंगे भईया हो गया इसलिए तो है ना फोन की जीविका से लेन देन करेंगे जैसे बंधन लोन हुआ बंधन लोन में जो है ना जैसे चालिस हजार रुपया देगा तो उसमें जो है ना पर्ची वो सोलह सौ रुपया जो है हफ्ता में बांधता है हफ्ता में बांधता है तो जो है जोड़ने के बाद जो है ना डेढ़ डेढ़ दो रुपया सैकड़ा पड़ जाता है लोन तो इससे अच्छा तो जीविका न हैं जीविका से लेंगे हम लोग जीविका को अच्छा से चलाएंगे और जीविका से काम करेंगे और जीविका में सब कुछ अच्छा से चलाएंगे